وبائی مرض کووڈ نائنٹین نے دنیا بھر کی طرح میرے علاقے میں بھی سفر اور سیاحت کو شدید متاثر کیا میں نے ذاتی طور پر تجربہ کیا تو اس کے اثرات کچھ اس طرح تھے سفری پابندیاں اور لاک ڈاؤن وبا کے آغاز میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ تر سفر محدود ہو گیا بین الاقوامی اور ملکی پروازیں معطل ہو گئیں اور سڑکوں پر بھی آمد و رفت کم ہو گئی سیاحتی مقامات جیسے کہ تاریخی عمارتیں پارکس اور پہاڑی علاقوں تک رسائی محدود کر دی گئی تھی سیاحت کی کمی لوگ گھروں تک محدود ہو گئے جس کی وجہ سے سیاحتی سرگرمیاں تقریباً ختم ہو گئی ہوٹل گیسٹ ہاؤس اور ریسٹورنٹس کو پند بند کر دیا گیا جس سے مقامی معیشت کو نقصان پہنچا صحت اور حفاظتی اقدامات ہسپتالوں اور صحت کے مراکز میں مریضوں کا دباؤ بڑھ گیا جب کہ سفر کے دوران بھی ماسک سینٹائزر اور سماجی فاصلے جیسے حفاظتی اقدامات کو لازمی قرار دیا گیا سیاحتی مقامات پر بھی صحت کے پروٹوکول کا سختی سے نفاذ کیا گیا مقامی سیاحت کی ترقی بین الاقوامی سفری پابندیوں کی وجہ سے لوگ مقامی سیاحت کی طرف مائل ہوئے قریب کے سیاحتی مقامات پر جانے کا رجحان بڑھا جس سے مقامی معیشت کو کچھ سہارا ملا معاشی اثرات سیاحتی شعبے سے منسلک لوگوں جیسے کہ ٹور گائیڈز ہوٹل کے عملے اور دست کاری فروشوں کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بہت سے کاروبار بند ہو گئے یا انہیں اپنے آپریشنز کو محدود کرنا پڑا ورچوئل سیاحت کا رجحان لوگوں نے آن لائن ٹورز اور ورچوئل سیاحت کے مواقع کا فائدہ اٹھانا شروع کیا جو کہ وبا کے دوران سفر کا ایک نیا طریقہ بن گیا یہ چیلنجز علاقے کے سیاحتی اور معاشی شعبے کے لیے ایک بڑا دھچکا تھے لیکن آہستہ آہستہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور بحالی کی کوششیں جاری ہیں